ٹیکسی ڈرائیور سے بات ہو رہی ہے جی آپ ایک کام کیجیے کینسل کر دیجیے نہیں بھیا کینسل کر دیجیے آپ کو آلریڈی دیر ہو چکی ہے نہیں نہیں میں آپ کے انتظار میں رہا تو میری فلائٹ چھوٹ جائے گی نہیں بھیا آپ آپ یہ تو بتائیے بھائی آپ ٹائم سے اتنا لیٹ کیوں ہیں ٹھیک ہے ٹریفک کا بہانا مت بنائیے آپ کے ٹریفک کی وجہ سے میری فلائٹ چھوٹ رہی ہے نا نہیں نہیں نہیں نہیں آپ ایک کام کیجیے آپ کینسل کر دیجیے مجھے دوسری ٹیکسی لینی پڑے گی آپ کے آنے آتے آتے چھوٹ جائے گی ہماری فلائٹ نہیں بھیا گنجائش نہیں ہے نا نہیں ہم نے پہلے آپ ہی کو بک کیا تھا بٹ آپ آلریڈی اتنا لیٹ ہیں آپ کینسل کر دیجیے آپ کینسل کر دیجیے میں دوسری لے رہا ہوں مجھے جلدی ہے جی جی جی جی بہت شکریہ آپ کینسل کر دیجیے جی جی کوئی نہیں جی ٹھیک ہے جی